नों दन बस्क'नि मेदाममोन ना जोंनि बाबुआ लोमजादोंमोन दाखालि बे फार्स्ट इउनिट टेस्ट एक्जामखौ माबोरै लिरखोथाय औ बियो गल' लोमजादोंमोन

टिउसनखौहायलाय होनाय जादोंमोन औ दे दे दे हेल्ल' मेडाम जों दा बे रफसाखौहाय दा हाल्फ इयारलि एक्जामसिमहाय जों मोजाङै नायनांनोसै ना ससियेल ओमफ्राय मा साबजेक्टखौ होन्दोंमोनथाय अब्ला बेखौहाय एक्जामावहाय जोङो मोजाङै फोरोंनांसिगोन औ